हॅलो हांव नी गोंयांत पयल्याच फावटी आयला कारवारच्यान आयला हांव कारवारच्यान आनी म्हाका नी हांगा गोवन हाउजीज आनी पळोवपाक जाय आसले डिफ्रंट डिफ्रंट आर्किटेक्च आशिल्ले आनी डिफ्रंट हांगा कितें आसा जी पद्दत आसा गोंयची पारंपरीक ताच्या बद्दल जाणून घेवपाक जाय आसले खंय आसा अशें डिफ्रंट हाउजीज बी ऑके हय हय आय हय आयकला हांवें ताचे बद्दल पावूना केन्ना आयकला

ऑके ऑके

ऑ ऑके हय ऑके ऑके

ऑके हांव हय हांव कितें करता तुमचे कडेन हय तुमचे कडेन रॅजिस्टर करता सो दॅट तुमी म्हाका व्हरपाक शकता मागीर तुमचे गायड बी आसात ते

हय शुअर तुमी जर तुमचे हें कार्ड बीन आसा वीत पॅकेजीज जर तुमचे कितें आसा तें नी तें तुमी म्हाका धाडपाक शकतात ऑके हय ऑके बरें

हय हय शुअर हय हांव आयचे आयचे आज करतां हय आयचे आज करता हय ऑके बरें बरें बरें हय करत करता हय ऑके बरें देव बरें करूं हय ऑके ऑके